हैलो म्हाराज केह् हाल ऐ ते होर कित्त लग्गे दे ओह् खरा अं'ऊ आक्खा दी में इक्क केक लोड़दा हा ते एह् भी तुस भी अज्ज बेह्ले ओ तां कल्ल लोड़दा ई बी में केक में चाहिदा हा यरो वेनेला फ्लेवर आं नांऽ बी लिखना ते शैल डिजाईन पाई ओड़ेओ फुल्ल ब्रैड आह्ला चाहिदा अंडा निं इत्त च शैल क्रीम लाई लैयो नांऽ लिखी लैयो फुल्ल पाई ओड़ेओ एह नांऽ तुस नांऽ तुस कुसै दा बी लिखी ओड़ेओ विजय दा लिखी ओड़ेओ आं ते शैल लेई आयो कल्ल मिगी पंज बजे चाहिदा ते कोई त्रैऽ चार किलो बनाई ओड़ेओ ते पैह्लें इंया इक्क लेअर आह्ला इंया दूए लेअर आह्ला भी त्रैऽ लेअर आह्ला बनाना ई आं बड्डा आं ते होर होर उत्त ओह्बी करी ओड़ेओ कन्नै ओह्दे च मोमबत्तियां फलूस ते सारा किश पाई ओड़ेओ आं ते होई सकग पिंक पिंक रंग दा बनाई सकी ओड़ेओ थोह्ड़ा आं आं ते साईड उसी फुल्लू बी लाई ओड़ेओ आं ते तुस भेजगे कियां ते आपूं आवां लैने ई जां तुस भेजी ओड़गे घर तगर असें कुत्थें टैम लग्गना यरो भी आं ठीक ऐ भी तुस पंज बजे तगर पजाई ओड़ेओ एह् खरी भी तां पैसे सनाई ओड़ो भी किस स्हाबै कन्नेै ऐ ते फलूसें दा सारा कुछ किट्ठा गै ठीक ऐ भी